हॅलो हय हय येता तुमचे कडेन कितें मेळटा पूण शेल्यो सुपाऱ्यो बीन आसता हॅलो पोरण्यो पोरण्यो जाय आशिल्ल्यो तुमचे कितें कूळ तुमचे कितें कुळागर आसा आं आनी न नव्यो आनी नव्यो हेतून विकता तुमी डायरेक्ट कापलेले बी विकता हेका माटोळेक बीन बांदता तशी हय ना ना आमचो शिगमो आशिल्लो न्ही तेका लागून ते हेका बांधपाक जाय आशिल्ले आर्काक तें खूब

आमकां मात्शो त्यो चड जाय आशिल्ल्यो म्हणल्यार दोन आर्काक बांधपाक जाय मेळटल्यो न्ही आनी कशी तुमची कशी तुमची रेट बीन कितें आसा

हय आं आनी तुमचे आतां तुमचे ऍड्रेस खंय आतां खंय येवपाचे पळोवपाक हय हय हय आं बरें हांव येता तेन्ना तुका होच नंबर न्ही तुमचो

हांव भायर सरता तेन्ना तुमका ह्या नंबरार फोन करता हा आनी तुमचेकडेन अशे आनी कसले वरायटी बीन आसा जे आमी अशे आर्काक माटोळेक बीन बांदपाक शकता हय आं आं म्हटल्यार तुमी हेय करून दिता न्ही हे गुंथून बीन तशे दिता न्ही सगले आं करली फुलां म्हणजे कसली फुलां बाय अश आं हाजी आमी फातयांक बीन घालता तसली आनी फात हय आं रोजा बीन तशीं ती कशी किल्लांनीं किल्लांनीं विकता आं बरें आं आनी अशीं फाती बीन जाय जाल्यार घालून दिता न्ही तुमी आं हां चड चड घेता म्हटल्यार पयशे बीन कमी करतली न्ही तुमी आं बरें

आं बरें मागीर मेळटा तेन्ना उलोय ते हां आं बरें हांव भायर सरता तेन्ना फोन करता तुमका बरें हां बरें